آ ہاں یہ صحیح ہے کہ دہلی میں جو بچے دور دراز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو مالی اعتبار سے کمزور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو اُن کے لیے دہلی میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اُن کی مختلف ضروریات جو ہوتی ہیں جیسے سب سے بنیادی ضرورت رہائش اور کھانا ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں رہیں اور کیسے کھانا کھانے کا انتظام ہو کہاں سے کھانا لائیں اِسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے جو ہیں اُنہیں بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے پریشانیوں کی وجہ سے تعلیم سے وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اور وہ بیچارے اپنے خواب کو اَدھورا چھوڑ کر گھر واپس چلے جاتے ہیں اِسی ماحول اور اہم مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے کچھ چند اہم قدم اُٹھانے کا فیصلہ لیا ہے اور اِس سلسلے میں حکومت کافی غور و فکر سے کام لے رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور تعلیم سب کے لیے عام ہو سکے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پریشانی کب دور ہوتی ہے اور دہلی کے طلبہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں